जै माता दी मैं पैंच विजय कुमार शेड़ा खोड़ला पंचायत मैं बड़ा बड़ा मलाल और बड़ा बड़ा तै दिल कन्नै शुक्रिया अदा करना जिनें मिकी अज्ज इक न्योता दित्ता एह् नरेशा भगत होरैं बोलने दा के केह् दिक्कतां तुसेंई पराने जमाने च औंदियां दूर दराज दे इलाके च जन्दे हे पढ़ने आस्तै तो साथियो दिक्खो असेंई में पञमी जेह्ड़ी ऐ इक स्कूल ग्रां बिच प्रैमरी स्कूल बिच में कीत्ती ऐ ओह्दे बाद च में दसमीं बिच पैंथल चली आ साढ़ी स्कूले दी गैलां मुक्कने दा नाम नि लैंदियां हियां के इक निक्की नेही गैल होंदी ही पैंथल तकर मोड़ें मोड़ें जाना और खिड़कियां होंदियां हियां जेह्दे दोनों पास्सें सिर्फ अक्क ते टैह्नियां पेई दियां होंदियां असें इक बड़ा तनियें आह्ला झोला लेइयै और अस पढ़ने ई जन्दे हे पैंथल जेह्दे च असें ढाई त्रै घैंटे असें लग्गी जन्दे हे पैदल चलदे तो ओह्दे बाद च दसमी पास करने बाद च साढ़े ग्रां बिच कोई रोड़ कनेक्टविटी नेईं ऐ ही अज्ज ते रोड़ निकले दे काफी डिवैलपमेंट होई दी ऐ नेईं तां असें कालेज जाना होंदा हा जां टेन प्लस टू करनी होंदी बारमी पास असें कटरै कीती जेह्दे च असें अपने घरे कोला लेइयै ग्रां तिन चार ग्रां टप्पी जाना पौंदा हा जेह्दे च आली ऐ टन्न ऐ लटोरी तनोड़ी काल्छ दे बाइयें बिच्चें छड़े बांदर होंदे बियावान जंगल डरदे डरदे अस जाइयै कटरै पुजदे हे स्कूल असेंई इन्नी दिक्कत मैहसूस होंदी ही के अस कदूं डिग्री करगे पढ़ी लिखियै कोई नौकरी कारोबार करगे असें बड़ा मैहसूस होंदा के अच्छे पढ़ी जाह्चै पर दिक्क्तां जेह्ड़ियां असें परेशानियां जेह्ड़ियां साढ़े बिच्चें हियां ओह् असेंई उस मुकाम तक नेईं पुजांदी क्यूंकि उ'ने जमाने स्हूलतां नेईं ऐ हियां घरे दे कम्म जंजे जंजाल बड़े हे जेह्ड़े उंदे बिच टाइम निकली जंदा फिर बी बड़ी मशक्कत कन्नै असें अपनी बारमी पास कीती कल ऐ कटरै हाई सकैंडरी स्कूल च फिर साढ़े स्कूल ग्रां बिच इक पैंथल टू लिंक रोड़ जेह्ड़ा खड़गयाल निकलेआ जेह्दे च इक बस सर्विस जेह्ड़ी उधमपुर दा औंदी ही ओह् बस सर्विस जेह्ड़ी लग्गी ऐ ओह्दे बाद'च असें इक मौका मिलेआ उधमपुर कालेज जाने दा फिर असें कालेज दी पढ़ाई जेह्ड़ी शुरू कीती ते ओह्दे बाद च अपने छोटा मोटा बिजनेस लाइन च लग्गी गे और अज्ज दे जमाने च काफी डिवैलोपमेन्ट होई ऐ साढ़ै श्री माता वैश्णो देवी यूनिवर्सिटी जेह्ड़ी माता रानी दे नाम बिच माता रानी दे चरणे बिच खु'ल्ली ऐ काफी बच्चे जेह्ड़े साढ़े इत्थै पढ़ा दे बाह्र दे बच्चे बी् इत्थै पढ़ा दे ओह्दे कन्नै काफी स्हूलत जेह्ड़ी बनी चुकियां न और अज्ज ग्रां टू ग्रां च कनेक्टविटी जेह्ड़ी रोड़ दी चली ऐ और हर स्कूल तक जेह्ड़ा एह् रोड़ पुज्जा दा साढ़े जमाने दी काफी दिन देर दी गल्ल ऐ जेह्ड़ा के उस टैम छड़ियां गैलां होंदियां बियावान जंगल होंदे हे उनें जंगलें बिच्चें ढक्क टप्पियै ढक्क चढ़ियै जाना पढ़ाई अपनी करनी बड़े बिपते दे दिन दिक्खे दे अज्ज दी जेह्ड़ी जेनरेशन ऐ उनें ई पता क नेईं ऐ के शायद एह् झूठ बोल्ला दे न कोई सच बी ऐ जां नेईं ऐ अज्ज जेह्ड़े घर दे दो किलोमीटर स्कूल प्राइवेट दारी बी लब्भी जन्दे न सरकारी स्कूल बी लब्भी जन्दे न जेह्ड़े बच्चे इत्थूं दा दो मिन्ट च अपने स्कूल च पुज्जी जन्दे न ते में इन्ने नै इनें शब्दें कन्नै अपना जेह्ड़ा बी एह् टापिक ऐ इसी मैं बंद करना ते इयै मेरे जेह्ड़ी बी ऐ दिल दी जेह्ड़ी इक परेशानियां मजबूरियां जेह्ड़ियां परानियां जेह्ड़ियां दिक्खे दियां एह् में शेयर कीत्तियां न थैंक यू जी थैंक यू